जोंनि गामियाव फालांगि खालामग्राफोरा दंङ जेरै हाथायाव बायलाय फानलाय खालामनाय आरो गामियाव बायलाय फानलाय खालामनाय गामियाव जेरै गयबागानखौ जोङो फालांगिफोरनो जोंङो बागान होनाय आरो हाथायाव लांनानै

जोंनि गामियाव दंङ दखानाव दखान होग्रा आरो साहा साहा फानग्रा आरो बिदिनो अमा बेफारि अमा दान्नानै जाग्रा आरो सोरबा थेला बोनानै जाग्रा माने गावनि आबादखौ फानालासिनो गुबुननिफ्राय जों भारा बोनानै जाग्रा बेफोरखौबो जोंङो गारि ड्रायभार बेफोरखौबो जोंङो फालांगि मावनानै जाग्रायानो बुंनांगोन मानोना फालांगियाथ' ओरैनो जाया जाहैबाय दा सोरबा मिस्थ्रि खामानि मावनानै जायो बेफोरबो गुबुननिफ्राय कनट्रेक्ट मावनानैबो जायो सोरनिफ्रायबा कनट्रेक्ट लाबाय आरो गावहा गरसे गरनै लाप मोनजाबाय बेबायदिनो मोसौ मोसौ फानलाय बायलाय बेफोरबायदि फालांगि मावग्राबो दङ आरो